ریاستی نقل و حمل کا معیار بھارت میں مجموعی طور پر بہتر ہو رہا ہے سڑکیں ریل اور بس سروس عام لوگوں کے لیے دستیاب ہیں بھارت میں سفر عالمی میں یار کے مقابلے میں کافی سستا اور عوام دوست سمجھا جاتا ہے خاص طور پر ٹرین اور سرکاری بسوں